थाणा जिले में ॾाढा सुठा सुठा स्कूल आहिनि जीअं त असांजे उल्हासनगर में स्वामी शांति प्रकाश स्कूल आहे जीअं हुन में एक्टिविटी सेखारींदा आहिनि योगा सेखारींदा आहिनि ड्राइंग सेखारींदा आहिनि युसिमी सेखारींदा आहिनि कराटे जा प्रोग्राम उन में हलंदा आहिनि डांसिंग जा हलंदा आहिनि सैटरडे संडे स्पेशल कराटे सेखारींदा आहिनि युसिमी सेखारींदा आहिनि हुनखां पोइ जीअं एन सी टी स्कूल आहे उहो बि ॾाढो सुठो स्कूल आहे जीअं कैंब्रिज़ स्कूल आहे उहो बि ॾाढो सुठो आहे जीअं पदमा कोचिंग क्लासिस आहे क्लासिस लाइ बि उल्हासनगर में सुठा सुठा क्लासिस आहिनि जीअं पदमा क्लासिस आहे जी के क्लासिस आहे वॾा वॾा स्कूल आहिनि वॾियूं वॾियूं